उहे त मूंखे खाधो ठाहिण जो ॾाढो शौक़ु आहे मां अलॻि अलॻि तरह जो खाधो अलॻि अलॻि रेसिपियूं ठाईंदी रहंदी आहियां छोकी असां सभई अॼुकल्ह ॾिसूं था की असां खाइण पीअण जो शौक़ु सभई रखूं था नंढा हुजनि छा आहे वॾा हुजनि सभई जुदा जुदा तरीक़े जो खाइण खाधो खाइण पसंदि कनि था मां जुदा जुदा तरीक़े जी रेसिपियूं ठाहींदी रहंदी आहियां पर मां अञा ताईं बि का बि कॉन्टिनेंटल ऐं मुगलई खाधो कोन ठाहियो छोकी मां ज़्यादा ताईं ॿुधो आहे की मूंखे लॻो आहे की उहो ठाहिणु थोरो मुश्किल आहे मुगलई खाधे में मेन त आहे नॉन वेजिटेरिएन यानी की मासाहारी खाना जंहिंखे ठाहिण लाइ न छेड़ो तव्हांखे प्रोपर रेसिपी ख़बर हुजणु घुरिजे बलकी तव्हांखे इहा बि पतो हुजणु खपे की जेको असां मासाहारी प पचायूं था उहो कीअं सही तरह सां पचे न थो वधीक गरी वञे न त कचो रहे न त हुन में मसालनि जी का कमी हुजे न ई वधाई हुजे मतिलबु जेतिरो बि असां हुन में जेकी बि शयूं विझियूं उहे बिल्कुलु ठीकु माप सां विझणु घुरजनि न त उन खाने खाधे जो बिल्कुलु ई सवादु बिगड़ी वेंदो आहे मां अञा ताईं उहा कोशिशि कोनि कई छोकी मां जेको नॉन वेजिटेरिअन खाधो आहे उहा घटि ई ठाहींदी आहियां जेको सिंपल सिंपल खाधो आहे जीअं चिकन ठाहे वरितो या फिश ठाहे वरती मच्छी पचाए वरती तरे वरती एतिरो त मां करे थी वठा पर जेको मुगलई

तरीक़े चङे नमूने हुन खे ठाहिण सिखा वरी सभिनीनि खे पोइ ई उन जो टेस्ट कराया